अलग अलग नौकरीके अवसर खोलयमे तकनीक बहुत तकनीकके बहुत मदद मिलल अछि आइ काल्हि किछु तकनीकी डिग्री जेना इंजीनियर डॉक्टर साइन्टिस्ट इलेक्ट्रिशियन ई सबके पढ़ाइ मे छात्र सबके बहुत आनन्द आबय छै अइ सबसँ जुड़िके छात्र अपन साथ साथ देशके विकासमे भी योगदान करय छै लगभग सब जिलामे किछु ने किछु तकनीकके कॉलेज सब भी खुलि गेलइए जाहि कारण ओइमे छात्र सबके पढ़यमे बहुत सुविधा होइ छै आओर ओ सब ओतऽ रहिके अपन अध्ययन करइए आओर तकनीकके क्षेत्रमे अपन पढ़ाइ केलासँ योगदान दैय अपन साथ साथ देशके विकासमे भी योगदान दैये